बारि बागानाव दावफोर फैहोनोब्ला जोङो मोजां फिथाइ सामथाइ गायनांगोन

बुङोब्ला संफ्रें बेनाल बायदिसिना बेदिनो दावफोर जाग्रा फिथाइ सामथाइफोर बिफां लाइफां गायनांगोन आरो ओमब्लानो जेब्ला फिथाइ थाइगोन मोनगोन दावफोरा नोंनि आंनि आंनि जेनेबा आंनि बारियाव फैगोन फिथाइ सामथाइखौ जानो बेयावनो जों दावफोरखौ दै एबा माइरंफोर होनो गोसोबा होनो हागोन र' न'नि दावफोरनोबो जों माइरं दैखौ सामफ्रामबो होयो बायदियानो ना हाग्रानिखौ अन्नाय दंबा अन्नायजों फिथाइ सामथाइखौ जायोब्ला जाहोनो जाहोयो दैफोराबो जेरावहाय जोंनि साखाथियाव एबेललेबेल दंखायो बेयावनो दैफोरखौ दावमा दावसाफोरा लोंनानै थाङो जों बेखौनो गियान गाव गावनि गियाना बोसोना बेनो आरो दावफोर फैहोनोब्ला फिथाइ सामथाइ आनो मेइनलि बा बिबार बायदिसिनायावबो दावफोरा बिदै सोबनो फैयो बिबारफोरबो गायनो हायो जोंनि गारदेन बा बारि बागानाव बेखौनो बुंनो सानो बोसोन होनोब्ला